یس سر جی جی میں اولا کمپنی سے بات کر رہا ہوں اولا ڈرائیور جی جی سر بس میں راستے میں ہوں ٹریفک بہت زیادہ تھی اس لیے لیٹ ہو گیا میں بس راستے میں ہوں آ رہا ہوں آپ کے پاس سر آپ ایکزیٹ لوکیشن اپنا بتا دیجیے ابھی آپ کہاں پہ ہیں یس سر یس سر سر ابھی میں راست راستے میں ہوں پانچ منٹ پانچ منٹ میں سر ٹریفک بہت زیادہ ہے بس پہنچ رہا ہوں میں آپ کے پاس سر ایسے جانا کہاں ہے آپ کو سر راشٹرپتی بھورن اچھا چھا چھا یس سر یس سر جی جی سر بس جی جی پانچ منٹ میں میں آ رہا ہوں بس

سر وہ جتنا میٹر آپ کا آئے گا اسی حساب سے وہ پے بل پے کرنے پڑیں گے جی جی سر پانچ روپے بس

سر یہ آپ کا پھر تیس روپے اسٹارٹنگ میں اس کے بعد پھر پانچ روپیہ پر کلو میٹر کے ساتھ جی جی جی جی جی جی جی بس سر میں پانچ منٹ میں پہنچ رہا ہوں آپ کی لوکیشن پہ سر آپ باہر ہی رہیے گا جی ٹھیک کوئی گلی تو نہیں ہے سر کہ یا مین روڈ پہ آپ ہیں گلی کے اندر تو نہیں ہیں آپ جی جی سر بس بس سر پانچ منٹ میں پہنچ گیا بس جی جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک شکریہ سر آپ کا ٹھیک ٹھیک تھینک یو سر